हैलो नमस्ते हाँ आप कौन बोल रहीं बेटा आपको फ्रूट चाहिए हैं हाँ फल की दुकान है तो आपको हाँ हमारे यहाँ ताज़े फल मिलते हैं ताज़े फल भी मिलते हैं और दाम भी ज़रा अच मतलब ऊंचे दाम हैं ज़्यादा तो आपको

हाँ मिल जाएंगे आपको हाँ केला का दाम तो इस टाइम चालीस में चल रहा है और आम का पचास में चल रहा है अरे हर मतलब दो दर्जन केले आपको मिल जाएंगे भाई एक सौ एक सौ बीस में मिल जाएंगे आपको हाँ मतलब साठ में है एक केला तो एक सौ बीस में मिल जाएगा कुछ कम देंगे चलो कुछ कम कर देंगे और आम हमारा चा अरे कम करके आप सौ रुपये दे देना और आम के हमारा चल रहा पचास में तो आपको हम चालीस में दे देंगे और हाँ हाँ और अमरूद अमरूद अभी रेट चल रहा हमारा इस टाइम बीस में चल रहा है अच्छे अमरूद हैं बढ़िया ताज़े बीस में चल रहा है आप जो फल चाहेंगी हमारे यहाँ फल बहुत प्रकार के हैं अंगूर हैं संतरा हैं अनानास हैं और हर प्रकार का हमारे यहाँ फल मिलता है जो आप फल चाहेंगी वही फल आपको मिल जाएगा और दुकान हमारी यह टोला में है हलो हाँ तो आप बताना आपको सब आप शाम के टाइम चार बजे आ जाना आपको मिल जाएगा सब फल हाँ सब मिल जाएगा फल आप हाँ टोकरी बनती है शादी वादी कोई बुक होता बुकिंग होते हैं आडर होते सब हमारे यहाँ सब होते हैं हाँ शादी ब्याह के लिए हमारे यहाँ सब फलों की टोकरी वोकरी सब आडर होते हैं हमारे यहाँ हाँ टोकरी बन जाएगी आपको जैसा चाहेंगे आपको वैसा मिल जाएगा और दाम तो ना सोचना कि दाम इतने हाई हैं तो कुछ थोड़े बहुत दाम भी कम हो जाएंगे हाँ बिल्कुल लगा देंगे जब ज़्यादा समान देंगी तो दाम आपके कम हो जाएंगे अब जैसे कोई एक किलो ले रहा दो किलो ले रहा तो उसके ज़्यादा रेट उतने ही देना पड़ता है अब ज़्यादा दे रही हैं आपके यहाँ कुछ टेन्सन है तो हम आपको कुछ कम लगा के दे देंगे ठीक हाँ हाँ आम आम और केले अमरूद हाँ सब चलो ठीक सब आप बताना हमको कॉल करना यही नंबर हमारे जितना समान हाँ क्या करोगी बेटा गिफ्ट किस टाइम आपको ज़रूरत है हाँ तो शाम का टाइम वही आ जाना तीन चार हमारा ठेला हमारी दुकान तो खुली रहती है दस बजे से शाम को नौ बजे तक खुला रहता है तो आपको जिस टाइम आना उस टाइम आपको मिल जाएगा हाँ शाम को छः बजे आपका माल मिल जाए जितना आपने बताया है हम उतना सब पैक करके रख देंगे हाँ नमस्ते